हैलो तिवारी रेस्तरां से मैं सपना तिवारी बोल रही हूँ किला कुरा वार्ड सुहागपुर से हाँ जी हाँ मुझे आज मेरे घर पर एक छोटी सी किट्टी पार्टी है लगभग पंद्रह बीस लोगों के हिसाब से तो खाना ऑर्डर करना है हाँ तो आप के यहाँ पे क्या विशेषता है क्या स्पेशलिटी है तो आप क्या रिकॉमेंड करना चाहेंगे पहले आप वैसा बता दें फिर मैं अपने हिसाब से बता दूँ हाँ लगभग बीस लोग रहेंगे

अच्छा और मीठे में क्या रहेगा आपकी तरफ से अच्छा हाँ हाँ नहीं जैसे अभी गर्मी है तो आइसक्रीम हो जाएगी क्या उपलब्ध हाँ जी जी आप होम डिलीवरी देते हैं या ऑर्डर वहीं से लेना होगा अच्छा अच्छा और पेमेंट का बता दीजिए सर पेमेंट ऑनलाइन लेंगे या कैश पेमेंट करना है अच्छा अच्छा चलिए ठीक है फिर